हाँ बहुत अच्छा मीडिया के बारे में ये सब जो है अच्छा मतलब होता है देखे हैं हम अच्छा लाभ है मीडिया सब अच्छी अच्छी खबर सुनाते हैं यूट्यूब वगैरह वगैरह हम देखते हैं मोबाईल वगैरह पर बहुत अच्छा गाँव गाँव में जाकर बहुत अच्छा मिडी मेडिएशन करते हैं मीडिया लोग बहुत अच्छा लगता है ऐसा होना चाहिए हर गाँव गाँव में भी देखे हैं इस चीज को कि जो कोई भी तरह की सूचना या जैसे कोई भी घटना ऐसा होता हैं तो तुरंत पहले मीडिया पहुँचता है अपना राज्य के मीडिया वाले अगर ना हो तो ऐसे कैसे किसी को पता लगेगा बहुत अच्छा बात है ये सब होना जरूरी है बहुत जरूरी है मीडिया से हम लोगों को बहुत फायदा है तुरंत हमें हर खबर मिल जाता है बहुत अच्छे से मिलता है बहुत अच्छा बात है होना भी चाहिए अच्छा है सभी लोग लेते भी हैं कई बार हम देखे हैं ऐसे कि जैसे मीडिया तरह तरह के लोग आते हैं अच्छा अच्छा मीडिया लोग आते हैं तुरंत इस चीज को खबर में लेते हैं और लोगों को दिखाते हैं तो मीडिया जो है बहुत अच्छा है और उसका बहुत अच्छा सेफ़्टी भी है बहुत मतलब ये सब चीज तुरंत खबर मिलता है कई जगह भी देखे हैं कोई भी घटना ऐसा होता है तो तुरंत एक फोन कीजिए तुरंत आते हैं और लोगों को गरीब लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है इससे